आङो सिगाङावनो बुंबोखानाय बायदियै आङो रायथाइ लिरनाय जायो आरो रायथाइखौ लिरनाय जायो आङो बे आइडियाफोरखौ लानाय जायो जोंनि समाजनिफ्राय आरो बे समाजनि जेंनाफोरखौ लानानैनो आङो रायथाइखौ सोरजिनाय जायो आरो बे समाजनि जेंनाफ्रानो समाजनि माखासे मानसिफ्रानो आंनि थुलुंगा लिरनायनि आरो बेनि थाखायनो समाजखौ लानानै आं लिरो समाजनि माखासे जेंना समाजआव सोलिनाय माखासे गाज्रि आखु समाजाव सोलिनाय खोमसि फोथायनाय आरो मिथिंगायाबो आंखौ थुलुंगा हायो मानो होन्नानै बुङोब्ला मिथिंगा संंरैखाथिजों आङो गोबां बोसोर लोब्बा दङमोन आरो बे लोब्बा थानायनि थाखायनो मिथिंगा संरैखाथिनि थाखाय गोबां बाथ्रा आङो लिरबोदों आरो बुंबोदों बेफोर मिथिंगा समाज आरो बेनि जेंनाफ्रानो आंनि राइथाइ लिरनायनि गुबै आयदा आं बेखौ बुंनो हायो आंनि रायथाइनि जि थुलुंगा बे थुलुंगाया आंनि सोरगिजिं थानाय समाजनि मानसिफोर मिथिंगा आरो बिसोरनि जेंनाफोरानो